ریاست میں بہت سارے مذاہب ہیں اور ان مذاہب میں سب کے پاس اپنے عبادت گھر بھی ہیں جیسے مسلمان اپنی عبادت کے لیے مسجد جایا کرتے ہیں اور ہندو لوگ اپنی پوجا کے لیے مندر کا رخ کرتے ہیں اسی طرح کریسچن لوگ گرجا گھر میں جایا کرتے ہیں ریاست میں بڑی بڑی مسجدیں بڑے بڑے مندر اور بڑے بڑے گرجا گھر اور گرودوارے موجود ہیں جیسے جامع مسجد دہلی اور اکشردھام مندر کالکا جی مندر اور چاندی چوک کا گرودوارا وغیرہ ہے